ہاں بھئی شاپ ہے یہ ہاں بھائی میرے کو ون کے جی ایک مرل مچھی ہونے کا تھا آں

اچھا سر کیسا کلو ہے جی ارے رے رک

وہ تو سہی ہے مگر تھوڑا ریٹ واجب ہی لگانا تھا بھائی نو سو بہت زیادہ بول دے رہے آپ میرے کو یہاں پہ اپنے ملک پٹ پہ ہونے کا بھئی تو میرے کو اس کے پیسیس کٹ ہونے کا ہے بون لیس ہونے کا ہے یہ میرے کو نہیں ایسی گھر کے لیے ہونے کا تھا نہیں نہیں گھر کے لیے ہونے کا تھا اسکن لیس اور بون لیس ہونے کا ہے میرے کو آں ون کے ون کے جی لگا دیجیے آپ جو بھی ریٹ ہے پر یہ میرے کو پیمنٹ کیسا کرنیں کا رہینگا آن لائن یا کیش اچھا ٹھیک ہے آپ ان کو ہاں ٹھیک ہے آپ ایک کام کریے اپنے ڈیلیوری بوائے کے ساتھ اس کی بل بھیج دیجیے میں آپ کو پیمنٹ بھی سی او ڈی کر دیتا ہوں اوکے نا اوکے ہاں بھائی کیش دے دے رہا ہوں نہیں میرے پاس کیش اویلیبل ہے اس وقت میں کیش کر دیتا ہوں آپ کو ہاں اوکے اچھا میرا ملک پٹ ٹی وی ٹاور کے بازو اوکے سر تھینک یو

تھینک یو میڈم